से जानुवारि नैरोजा नैजिनै ब्रै जानुवारि नैरोजा नैजिथाम स्नि फेब्रुवारि नैरोजा नैजिथाम दाइन अक्ट'बर नैरोजा नैजिनै गु डिसेम्ब'र नैरोजा नैजिनै